ہلو میم میں میں جبیں آپ سے اپوئنٹمنٹ لیا تھا یاد ہے جی میم تو ہمیں کرشمہ راوت کا میک اپ لک چاہیے اور فیشیل بھی کرانا ہے اور تھریڈنگ بھی کرانی ہے میم تو ہمیں تھوڑا سا آپ سے بات کرنی تھی کہ اِس میں ہمیں کتنا کوسٹ پڑ جائے گا کتنا پیسہ لگے گا اور

نہیں نہیں میم تو پھر یہ کس کس چیز کے لیے ہوگا یہ میک اپ لک جو ہوگا وہ تو اُس کا کتنا آپ پیسہ لیں گی صرف میک اپ کا صرف میک اپ کے میم پھر بھی تھوڑا ڈسکاؤنٹ کریے کیوں کہ نہیں نہیں میم صرف میک اپ کا ہم نارملی کراتے ہیں تو اُس میں دس ہزار بہت زیادہ ہو جاتا ہے میم آپ پندرہ ہزار بول رہی ہیں اچھا نہیں نہیں میم وہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ بہت زیادہ کم کریے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کریے جیت میرے بجٹ میں بھی ہو جائے اور ہم اور میم یہ آپ فیشیل کا کیا ہو کیا ہے کہ آپ کے وہاں اوزون کا فیشیل کتنے تک کر دیتی ہیں آپ

ارے میم بہت زیادہ بتا رہی ہیں آپ نارمل ہم کراتے رہتے ہیں اور آپ کے تو ہم پُرانے کلائنٹ ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ تھوڑا سا کرنا چاہیے نہیں میم پتہ ہے اگر آپ لوکل کرتی تو نہیں نہیں میم میری بات سُنے اگر آپ لوکل کرتی تو ہم آپ سے کبھی آپ کے وہاں کے کلائنٹ ہوتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں خود یہ چیز نہیں کرواتے ہیں تو میم تو آپ میرے بجٹ کے حساب سے کریے آخر پُرانے کلائنٹ ہیں کچھ تو ہمارے لیے ڈسکاؤنٹ رکھیے